मूंखे जानवरनि सां प्यारु आहे ससो ॿिली नंढा पपी मूंखे हुननि ते दया बि ईंदी आहे मां हुननि खे खाधो खीरु ॾींदी आहियां पर मूंखे कोई हाणे जानवरु आहे कान्ह घर में मूंखे हुननि खे घर में पालणु पसंदि न आहे उहे गंदगी फैलाइनि था किथे बि मुंहुं विझनि था पलंग ते था वेहनि हुननि वेचारनि खे कहिड़ी ख़बर पर हुननि जा वार किरनि था कपिड़नि ते फर्नीचरनि ते मूंखे हुन सां ॾाढी एलर्जी आहे इन करे मूंखे जानवरनि खे घर में पालणु पसंदि कान्हे